जी हम निधि बाजि रहल छी मधुबनीसँ हम इच्छुक छलहुँ जानयलेल जे कि अहाँके नर्सरी अछि ओहि जी जी ओ नर्सरी नबटोलसँ कत्तेक दूर हेतनि मधुबनीमे अच्छा आ अच्छा अच्छा तऽ अहाँ नबटोलमे बीज पौधासभ डेलिवर करैत छी पहुँचाबैत छी या लियै लेल जाय पड़त अच्छा होम डिलिवरीके चार्ज अलगसँ हेतै अच्छा अच्छा तऽ हम चाहैत छलहुँ जानैके इच्छुक छलहुँ कि अहाँ लग आमक गाछ पौधा भऽ जायत हँ हँ बम्बइ आम हँ हँ जी जी

हँ तऽ ओकरा लेल कोनो खाद तऽ विशेष तरहके खाद या कोनो विशेष तरहके छिड़काव हमरा करय पड़त या मतलब हँ हँ हँ हँ जी अच्छा हँ हँ हँ हँ अच्छा अच्छा आ ई फल

आ नहि हम जे हाइब्रिडवला लियऽ के चाही आ परम्परागत आमके गाछ सेहो तऽ दुनूमे मतलब आम कतेक दिनमे फल लगैत भऽ सकैए कि फल उपलब्ध भऽ जायत हमरा अच्छा अच्छा हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा तऽ हाइब्रिडोमे कोनो प्रकार प्रजाति हैत कि नहि हाइब्रिडे आम

एकटा काज करू अहाँ एकटा हाइब्रिडवला आम्रपाली आ दू टा गाछ हमरा अहाँ हमर पता पर भेज दिअ